सभिनिन खां पेले असां बासण इकट्ठा कंदा आहियूं पोइ उनमें थोरी देरि पाणीअ में भिजाए रखंदा आहियूं ताकि उन्हनि में जंहिं में चांवर भाॼी इहो सभु ॼमयल हुजे उहो आसानीअ सां लही वञे उन्हनि खे वरी पोइ हिक पाणीअ में धोई करे रखंदा आहियूं पोइ सर्फ़ विम साबुण सां सभिनीनि खे खे सफ़ाईअ सां मलंदा आहियूं मुईअ जी सहायता सां मलंदा आहियूं ऐं वरी पोइ उहो उन्हनि खे मलंदा आहियूं वरी पोइ उन्हनि खे साफ़ु पाणीअ में धोई करे रे रखंदा आहियूं ऐं जंहिं में सणभ हूंदो आहे उन्हनि बासणनि ते असां निबू लूणु इहो सभु रगड़े करे करे ऐं मलींदा मेहटींदा आहियूं जंहिं सां उहो सणभ निकि रे रे ऐं वरी उन्हनि बासणनि खे असां साफ़ु पाणीअ में ऐं धोईंदा आहियूं वरी पोइ उनखे ॻणणु जेका छिके में रखंदा आहियूं पोइ उन्हनि खे साफ़ु लटे सां ट्वाल सां ऐं उघी करे पोइ ठाहे करे उहे रखंदा आहियूं इएं बासण साफ़ु पया हूंदा आहिनि ऐं चिट्टो बि न लॻंदो आहे हे सॼा सफ़ाईदार बासण लॻंदा आहिनि